گلے میں خراش آ جاتے ہیں تو کچھ بولنے سے بھی زیادہ بولنے سے تیز بولنے سے چلانے شے بھی گلے میں خراش آ جاتا ہے اور جاتے ہیں کہیں تو بوڑھے پرانے بولتے ہیں سے یہ جڑی بوٹی لے لو اس کو پیس کو گلے میں لگاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ بولتے ہیں جو ہلدی لگا لو چونا لگا ہلدی چونا لگاؤ تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ بزرگ بولتے ہیں پہلے کے بزرگ تھے تو وہ کچھ لوگ بولتے ہیں جو ہلدی دودھ کو گیس پہ اونٹ کے پیو تو اس سے بھی گلے کا خراش ٹھیک ہو جائے گا اور یہی سب کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں جے ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے دیکھ ڈاکٹر کو دکھاؤ تو اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ کچھ میڈیسن دیتا ہے ان کو کھانے سے ان کو لاتے ہیں تب کھاتے ہیں تو ان سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ بزرگ بول پھر بولتے ہیں تو انگریزی دوا ہوا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر آیوریدک کے پاس جاتے ہیں پھر وہ آیوریدک والا دوائی کھاتے ہیں تو ان سے پھر گلا کا خراش